नव पीढ़ी सेहो सांस्कृतिक प्रथाके कड़ाइसँ पालन करथि करथि ई हरदम सम्भव नहि अछि आ नहि भऽ सकैए कियाकि बदलैत समयके अनुसार आदमियोकेँ बदलनाइ बहुत आवश्यक अछि जेनाकि पहिलुक हमर माँ दादीसभ जे छथि से साड़ी पहिरै छलथि आ हुनका ओ कड़ाइसँ पालन करबाक छलनि जे नहि अहाँकेँ साड़िये पहिरबाक अछि बट आइ काल्हिके कामकाजुल लड़कियोसभ होइत अछि महिलाओ होइत अछि छथि जे ओ हरदम हरदम ई साड़ीके अथीमे रहतथि तऽ दिक्कत भऽ जाइत छनि तऽ जाहिके कारण सूटसभके यूज करैत छथि आओर करबाक चाही कियाकि हरजगह ई अगर हमरा पसन्द अछि तऽ कियाकि हमर मोन जे अछि से पहिले मायने राखैत छै कि हम कइ चीजमे कम्फर्टेबल महसूस करैत छी की हमरा नीक लगैए की नहि लागैए तऽ एहिके लेल आबक टाइममे अगर ओकर कड़ाइ करल जाय तऽ ओ ठीक नहि रहैत छै तऽ ढील एतबो नहि करबाक चाही जे नहि एकदमे वेस्टर्ने भऽ जाइ